छै सहरसा जिलामे ओना जगह जगह बेबस्था तऽ छै मगर समुचित बेबस्था जे होना चाही सुविधाजनक तकर अभाव छै सरकारोसँ किछु व्यक्तिगतो रूपसँ खेल कूदसँ लऽ कऽ आ किछु नाटक सभक प्रतिभा बढ़बऽवला तऽ धिया पूता ढेरी छै अपन अपन जगह सहरसोमे ज़िला मुख्यालय छिए ओतहु बेबस्था छै गामो घरमे किछु छै सामान्य ढंगसँ स्कूलो कॉलेजोमे किछु किछु छै मगर सरकारके एक़रा प्रति कनी विशेष जागरूकता आनए परतै ताकि खेल प्रतिभा आओर ई नाट्य प्रतिभाक बढ़बैक लेल किछु ने किछु मदतिके ज़रूरत छै आ खासकऽ कऽ ई ज़िला जे छै से तऽ ई गरीब ज़िला छै एहिठाम धिया पुताके किछु सहायताके बराबर आवश्यकता होइत रहै छै ओहि आवश्यकताके अनुरूप अगर सरकार किछु ने किछु एक़रामे मदति करैके जिज्ञासा राखतै तऽ धिया पुता पूर्ण जिज्ञासु छै आओर जगह जगह जाकऽ अपन अपन प्रतिभाके विलक्षणताके देखाबै छै समय समयपर